महाराज दिक्खो पार्टियां साढ़े ठीक ठाक न जियां बी जे पी होई कांग्रेस होई कन्नै पैन्थल पार्टी होई जेह्डियां पार्टियां न एह् ठीक न आई एन सी बगैरा ते बाकी बी जे पी दी जेह्ड़ी साढ़ै इत्थै ऐ ठीक ठाक रविंदर रैना जी होर बाकी स्पीच बोलदे बड़ा शैल ओ लेकिन करदे जेह्ड़ा हैन बोह्त घट्ट घट्ट करदे ते बाकी उमर अब्दुल्ला होर उन्दे न में कोई ज्यादा ओह् ऐ नी पंछान नी खास लेकिन थोह्ड़ा बोह्त उं'दे बारे च जानदा में ते ठीक ठाक ऐ बाकी स्हाड़े सरपन्च होर मतलब स्हाड़े इत्थुआं दे जेह्ड़े रौह्ने आह्ले सुदेश जी औने आह्ले एम एल ए होने ओह् उ'नेंगी खडरेआ असें बड़े अच्छे बंदे न बोह्त कम्म कीते उ'नें पर अज्ज बी स्हाड़ी कम्म करदे न बोह्त सारे ते बाकी इत्थें जेह्ड़ा स्हाड़ै पार्टी जेह्ड़ी ऐ बी जे पी दी रविंदर रैना होर ठीक ठाक ओह् मतलब जेह्ड़े हैन कम्म शम्म करदे बाकी इन्ने ज्यादा बी नी करदे फेर बी लेकिन थोह्ड़ा बोह्त करदे न ते बाकी बोलदे छोलदे ओह् आखदे बड़ा किश न